जुनारनि आबादाव आबादारिफोरा सादारन जेंनाफोर सहायनांगौ जायो माने जाय न'खराव जिब जुनार फिसियो जायहा न'खराव साख्रि बाख्रि गैया बे न'खराव जुदि जुनार फिसिनाया मोनसे थांखि जानानै थायो दिनै जोंनि बर' न'खरफोराव जुनार फिसिनायानो मोनसे गावनि मावनांगौ हाबा होन्नानै खायसे सुबुंफोरा सानो आरो जाफुङोबो बे जुनार फिसिनायनि गेजेरजोंनो गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो हायो खिन्थु जुनार फिसिनायाव दिनै बेमार आजार जायोबा बे न'खरा जोबोर माने लस जानायखौ नुयो आरो माखासे जेंना माहाखौ मोनो बेनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो न'खर दैदेनलांनो थाखाय जुनारखौ फिसिनांगौ जायो दिनै न'खराव साख्रि मावनाय गैयाब्ला न'खरखौ माजों फोलोमगोन माजों दैदेनलांगोन बेनि थाखायनो दिनै जोङो जुनार फिसिनायखौ गाव गावनि थांखि होन्नानै सान्नानै लायो जुनार फिसिनानैनो जोङो न'खरनि गथ' गथाय फरायनाय फोरोंनाय गानहोनाय जोमहोनाय जाहोनाय लोंहोनाय बेफोराव जों मदद होनो हायो जुनार फिसिनायनि गेजेरजोंनो माखासे गावनि न'खरनि गोनांथिखौ सुफुंलांनो हायो दिनै जुनार फिसिनायाव जोंहा गेजेरावनो माब्लाबा बेमार आजार फैयो बै बेमार आजार फैनायखौ जोङो गाव गावनो मोजाङै नायनाय जों लोगोसे डक्टरनि हेफाजाबजों जिब जुनार फिसिनायाव नोङो हेफाजाब लानांगोन बे हेफाजाब लानायनि गेजेरजोंसो नोङो जिब जुनार फिसिनायाव माने गावनि न'खर सामलायनायखौ दैदेनलांनो हागोन जिब जुनार फिसिनोब्ला जों गाव गावहाबो मोनसे गियान थानांगोन जे बबे जुनारा मा जादों मा जादों जायाखै बेखौ नों मोन्दांथिनोबो हानांगोन आरो मिथिनांगोनबो बबे समाव आदार होनांगोन बबे समाव जाहोनांगोन लोंहोनांगोन बै टाइम थिबोलखौबो मिथिनांगोन दिनै जुनार फिसिनायखौ ओरैनो साज्रां भाबै नायोब्ला जानाय नङा गाव गावनो गावनि सम्फथि होन्नानै बिसोरनि सायाव नायनाया मोजां जानांगोन आरो बेनि सम लानानै सम बिसोरनो नांगौ बादि मिडिसिनफोर बाहायनांगोन जेने बिसोरनो फिलौनि थाखाय मुलि होनांगोन देहा साबस्रिनि थाखाय आइरन टेब्लेट जाहोनांगोन केलसियाम जाहोनांगोन बैफोर माखासे सुबिदा असुबिदाखौ नायनो हानाय गियान थानांगोन दिनै जोङो जुनारनि आबादाव गाव गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो हायो आरो बे जुनार फिसिनायनि गेजेरजोंनो न'खरनि माखासे हाल सालखौ जोङो फोसाबलांनो हायो आरो गथ' गथायनि फरायनाय थिनायावबो जोङो मा हेफाजाब होनो हायो दिनै अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय दाव फिसिनाय हांसो फिसिनायनि गेजेरजोंनो जों माखासे सुबुंफोरा गाव गावनि न'खरखौ दैदेनलांगासिनो दङ आरो दैदेनलांबाय थानोबो हागोन खायसे साख्रि आवलाफोराबो साख्रिखौ गारनानैनो मा जुनार फिसिनायावसो गोसो होनायावसो नुनो मोनदों दिनै गोबांनि न'खरावनो जोङो अमानि फाराम दावनि फाराम नुनो मोनो बैफोरनि गेजेरजोंनो मा गाव गावनि न'खरखौ दिनै जोङो मा सामलायलांनो हायो गावनि न'खरखौ सामलायलांनायनि गेजेरजों जोङो गुबुनखौबो गियान होनानै जुनार फिसिनायनि सायाव गियान होनानै गुबुननि न'खरखौबो मा बै लामाखौ दिन्थिलांनो हायो